में बी इक कूड़ी ऐ ग्रां दी रौह्ने आह्ली ऐ में बी चाह्दीं ही में बी पढ़ां नौकरी करां में करी नीं सकी क्यूंकि अस बार्डरा दे रौह्ने आह्ले हे उद्धर गोली बारी जैदा चलदी ही ते नेईं पढ़ी सके अज्ज में बी पढ़ी दी होंदी ही ते मेरे बच्चे पढ़दे मेरे कोला पर मिगी अज्ज कुसै कोल बच्चें गी भेजना पौंदा ऐ क्यूंकि जे में पढ़ी दी होंदी ही ते मेरे बच्चे मेरे कोल पढ़दे हे हुन में लोकैं लोकैं दे घर घर जाना पौंदा ऐ पर फ्ही बी लोक भेदभाव करदे न कूड़ियैं मुडैं कन्नै कि जे एह् कुड़ी ऐ इसी केह् करना पढ़ाइ यै तू एह् नै बगाने घर गै जाना ऐ पर बगाने घर जाना बेशक ऐ पर कुडियें गी ते मुड़ें गी इक्कै जेहा समझना चाहिदा ऐ क्यूंकि कुडि़यां पढ़न गियां ते नौकरी करगं ते अच्छा घर मिलग ते हुंदी बिचारियां दी जिंदगी स्हेई होग साढ़े आंगर खजल थोडे होना ऐ क्यूंकि अस नेईं पढ़े दे हे ते हुन बस देहाड़ी लाइयै गै टैम पास करा ने आं पर अज्ज कल मोदी नै बड़े गै रूल कड्ढे दे न लाडली बेटी योजना ऐ कुड़ियें गी पैसे लगाए दे न पैसे बी लगाए दे होर बी बड़ियां स्कीमां खुल्लिआं न ब्यूटीपार्लर दा कोर्स करो जाच सिक्खो फ्री सिलाई सिलाई दा बी खोह्ला दे न बोल्ले दे न फार्म लग्गा दे न ओह्दे कन्नै कि कुड़ियां जाच सिक्खन गियां ते ओह्दै कन्नै पंदरां हजार रूपेआ बी मिलग ते कन्नै कुडियें गी जाच आई जाग ते कन्नै कुड़ियां गी मशीनां फ्री दित्तियां जान गियां अस ते इयै चाह्न्नेआं कि साढ़ियां कुड़ियां पढ़न ते पढ़ियै शैल घर जान ते असैं गी बी होर कि साढ़ी कुड़ी पढ़ी ऐ पर पढ़ना केह् ऐ जेह्डा एह् टाइम चला दा ऐ कुड़ियां गी बाह्र कड्ढो ते लोक स्हेई तरिके कन्नै दिखदे बी नीं हैन कुड़ियां बचैरियां बी केह् करन जिद्धर जाओ गड्डियां मुश्किल होंदा आना जाना अपना साधन होऐ कुड़ियेो कौल ते जाई सकदिआं न पर फिर बी कोशिश ते अस इयै करने आं कि अपनी कुड़ियां गी पढ़ानेआं लिखानेआं ते शैल कम्म करान्ने आं ते अस ते इयै सोचा दे हे मेरी कुड़ी ऐ निक्की आह्ली दा कॉपी खुलाई दी ऐ लाडली बेटी एह्लै मोदी हर म्हीनें दे पैसे पांदा ऐ ओह् जिसलै अठाह्रां साल दी होग ते तुस कढाई सकदे ओ ते मेरी हुन में कुड़ी पाई दी ऐ पढ़नें गी अकैडमी स्कूल अकैडमी स्कूल ते पाई दे ऐ पर उद्धर फीस बी बड़ी जैदा ऐ केह् करना फिर अस